ہاں پروین میں جو ہے گذش گذشتہ ہفتہ کے وقت بچوں کے یہاں سے کپڑے لایا تھا دیکھو ہو اپنے کو دعوت میں جانا تھا نا تو کپڑے خرید کے لے کے آیا تھا بچوں کے وہ کپڑے پورے بیکار نکلے جی بچوں کو پنہایا میں پنہاتے ساتھ ہی اس کا سیون کھل گیا وہ دکان والا بولا یہ بچوں کے کپڑے بہت زبردست ہے بچے جو ہے سال سے دو سال تک پہن سکتے بول کے بولے بولے تو دکان والا بولا اچھا ہے بول تو لے کے آیا دیکھو بچے پہنتے تو سیون کھل گیا اور اس کے بعد دھوئے اس کو پہنے بعد میں دوسرے دن دھوکے ڈالے اس کا کلر بھی چلے گیا ارے کیا بکواس دیا بھائی انہوں نے سر میں درد بیکار وہ لے کے فائدہ نہ بچوں کے کپڑے ہاں وہی کیا ہے اب کیا کرتے اب اب نیکسٹ ٹائم جو ہے اچھی سی جگہ سے خریدنا ہے ہاں اس کا کیا ہے سائز بھی نا بچوں کو ٹائٹ آ رہا تھا ان عبدالرحمٰن پہنے بعد پینٹ پہنے بعد بےچینی محسوس کر رہیں تھے دونوں ایک دم ٹائٹ ٹائٹ ہے بول رہے تھے کیا ہی بولتا اسٹیچو بولنے ہے جی وہ لچکدار ہے نا ایک دم اپن بچے کیا ہے بھاگتے کرتے تو کیا ہے کمفرٹ رہنا بچوں کو سکون محسوس ہونا لیکن وہ جنس پینٹ بھی اور جو بچے کو جو ٹی شرٹ لی ہے اپن دونوں کے دونوں ٹائٹ الگ ہچ ہے معلوم وہ دیکھے تو اس کا رنگ بھی میرے کو صحیح نہیں دکھا اچھا دکھنا خوشنما دکھنا دیکھیے تو کپڑے